یقیناً یہاں کچھ تفریحی سرگرمیوں کی فہرست دی جا رہی ہے جو لوگ عام طور پر فارغ وقت میں کرتے ہیں ٹی وی دیکھنا ڈرامے فلمیں خبریں یا دستاویزی پروگرام موبائل کا استعمال سوشل میڈیا گیمز ویڈیوز چیٹنگ کتابیں پڑھنا ناول شاعری مذہبی کتب یا معلوماتی مضامین موسیقی سننا لوک گیت کلاسکی جدید گانے لوک رقص یا تھیٹر میں حصہ لینا ثقافتی تقریبات میں شرکت پکوان بنانا یا نئی ترکیبیں آزمانہ سیر و تفریح پارک یا قدرتی مقامات پر جانا ورزش یا یوگا جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے مسوری یا خطوطی فنونی لطیفہ سے شغف رکھنے والوں کے لیے دوستوں یا خاندان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو ان میں سے کون سی سرگرمی سے سب سے زیادہ پسند ہے